मेरे द्वारा ली गई पहली वस्तु जो की बजाज कंपनी का पंखा था उसका रंग भूरा कलर का था और वह बड़े आकार का था वह मैंने पास के ही बाजार से लिया था जिसका मूल्य मुझे किफ़ायती लगा और ये काफ़ी जल्दी मुझे मिल गया ये पंखा काफ़ी अच्छी हवा देता है इसको मैंने अपने रूम में लगाया है साथ में यह मुझे बहूत पसंद आया और घर वालों को भी पसंद आया सभी लोगों ने मेरी तारीफ करी क्योंकि इसको लेने में मुझे ज़्यादा समय भी नहीं लगा और सबको पसंद आया और मेरे पैसे भी बच गए अगर मैं दूर बाजार जाता तो उसमें ज़्यादा पैसा लग जाता लेकिन यह घर के पास वाले बाजार में मिल गया पंखा बहुत अच्छा है अच्छी हवा देता है बडे आकार का है ये मुझे बहुत अच्छा लगा